ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹومر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل کچھ دن پہلے میں آپ کا ایمیزون ایپ استعمال کر رہا کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیوںکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ انسٹال کر سکتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور یہ دو دن بعد ہی بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں